दिक्खो जी साढ़े उधमपुरै च जेह्का एह् संतूर ऐ एह् नेईं एह् जम्मू कठुआ लगदा स्हेई जेह्का एह् चलदा जादै ते साढ़े जम्मू जेह्ड़ा ऐ ओह् चलदा के सी थेटर जेह्ड़ा ऐ उ'त्थें उ'त्थें एंटर उ'त्थें होंदा एंटरटेनमेंट बगैरा बहोत चंगा अच्छा होंदा ते उ'त्थें दिक्खियां में बहोत जादै फिल्मां बहोत दिक्खियां अच्छा लग्गेआ जादै एंटरटेनमेंट उ'त्थें जाइयै बाकि होर ऐ निं कुदै होर बाकि एंटरटेनमेंट ऐ निं कोई बस इक के सी थेटर जेह्ड़ा ऐ उ'त्थें ओह् ई ऐ